ہلو السلام علیکم فٹ ویئڑ کی دکان سے بول رہے ہیں سر جی جی جی ہمیں وہ چپل لینا تھا ہاں مجھے سینڈل لینا تھا تو کون کون سے برانڈ کے اپنے پاس سینڈل ہے اچھا اچھا کیا پڑائس رہے گا اچھا اچھا تو اتنا زیادہ پڑائس ہونے کا کوئی ڑیزن ہے اچھا اچھا تو کتنا تک ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ اچھا اور کوئی اسپارکس کے علاوہ کوئی اچھا سینڈل ہے اچھا اس کا کیا رینج جی جی اس کا کیا رینج رہے گا اچھا اچھا اچھا تین ہزار تک کا آ جائے گا اس پہ کتنا ڈسکاؤنٹ کیجیے گا اچھا اس پہ بیس پرسنٹ ہے چلیے ٹھیک

اچھا اچھا پڑائس پھر زیادہ ہونے کا بس ایک ہی ڑیجن ہے جی ایس ٹی لگتا ہے اور اچھا اوکے اوکے اچھا